मूंखे सिलाई सिबण जो ॾाढो शौंकु आहे मां ॾाढो सिबंदी आहियां मूंखे ॾाढी पसंदि आहे सिलाई सिबण मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं मां पंहिंजा लटा त पाण ई सिबंदी आहियां मूंखे ॿिए कंहिंजा कपिड़ा त सिबण बिल्कुलु वणंदा ई कोन्हनि मां ॿियनि जी बि सिलाई सिबंदी आहियां ऐं चढियूं हुजनि कुर्ता हुजनि सलवार हुजनि ऐं फ्राकू हुजनि बुशटियूं हुजनि पैजामा हुजनि हीअ सभु सिबंदी आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे सिलाईअ जो कमु ऐं ॿाहिरियां माण्हू बि खणी ईंदा आहिनि त पोइ उन्हनि खे मां ॾाढा सिबी ॾींदी आहियां जीअं अॼकल्ह निकिता आहिनि डिजाइनियूं डिजाइनियूं मोबाइल में कढ़ण या ईअं ॿुधाइण या पंहिंजे मन सां बि सिबण ऐं पंहिंजो इहो स्कर्ट सिबदी आहियां ऐं पेंट बि सुभंदी आहियां ऐं चोलियूं जेके अॼकल्ह हलनि थियूं पियूं ऐं ब्लाउज बि ऐं बड़ा बि ऐं वन पीस बि सिबंदी आहियां ऐं जेको बि आहे अॼकल्ह जेके बि निकिता आहिनि उहे सभु मूंखे सिबण अची वेंदा आहिनि मां सभु ॾाढो शौंकु आहे मूंखे सिलाईअ जो ऐं घर जा पंहिंजा बि सिबंदी आहियां ॿारनि खे बि सुभी ॾींदी आहियां पंहिंजे घोटु खे बि कुझु बि हूंदो आहे जीअं घर जो सिबण जो त मां सभु सिबी वठंदी आहियां छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे सिबी ॾींदी आहियां पंहिंजो मुंहिंजो छोकिरो आहे उहो बि कुझु न कुझु घर जो पाईंदो आहे त पोइ उनखे बि बुशट मां सिबी ॾींदी आहियां ऐं हिननि खे बि नाइटी जीअं राति जो पाइजे थी त हूअ बि मां सिबी ॾींदी आहियां ॿार आहिनि त उन्हनि खे बि सिबी ॾींदी आहियां पंहिंजा बि सिबंदी आहियां सभु सिबी वठंदी आहियां कोई दिक़तु मूंखे कोई परेशानी कोन्ह थींदी आहे सिबण में मूंखे शौंकु ॾाढो ई आहे सिबण जो

जेके बि कपिड़ा आहिनि सभु सिबी वठंदी आहियां मोबाइल में जेके पेटर्न हूंदा आहिनि सभु कढी वठंदी आहियां अहिड़ी कोई दिक़तु मूंखे परेशानी न थींदी आहे की मां कुझु न सिबी सघां